जॾहिं मां तव्हांजा इकाणा ईंदा आहिनि त असां सुबुह जो सवेल उथी करे पहिरियों त सनानु पाणी करे पंहिंजो निरवत थी करे पो असां रसोई खे साफ़ सुथिरो कंदा आहियूं ऐं जो बि भॻिवान जो प्रसाद ऐं भोजन ठाहींदा आहियूं ते चङी तरह उनखे साफ़ चङी तरह धोई पोई करे भॻिवान खे प्रसाद ठाहींदा आहियूं उन खां पोइ भॻिवान खे पूजा करे भोग लॻाए करे पोइ असां उहो प्रशाद ग्रहण कंदा आहियूं ऐं उन ॾींहंनि में असां कोई मास मच्छी अहिड़ी अशुद्ध शइ असां ग्रहण न कंदा आहियूं ताकी असां असांखे असांजो धर्म जो पालन थिए ऐं माता जी पूजा अर्चना शाम जो बि करे बि कंदा आहियूं आर्ती कंदा आहियूं ऐं राति जो बि राति जो बि इहे ई साफ़ सुथिरो भोजन करे असां भॻिवान खे भोग लॻाए करे उहो ग्रहण कंदा आहियूं